जाइ छियै तब घूमय लए बाजार होले समस्तीपुर होले जेना तेना गड़ी से कोनो सिलाइए मशीन सीखै लए चाहे अथिए ट्रेनिंग दै लए गेलिए रऽ गऽ सीखै लए बच्चा पालन बलामे तऽ हुओं दस दिन रहलिए सीखलिए बच्चा पालन केना खाइ हइ बच्चा केना रहै हइ कतेक टाइम पर कतेक टाइम पर खाइ हइ नहि खाइ हइ सब सीखै लए गेल रहिए सीखलिए रऽ नीमन लागै रहै बच्चा सब पोसेलै बढ़लै खेलकै पीलकै रहलै तऽ सब एनहैते ट्रेनिंगमे गेलिए रऽ घूमे लए तऽ जाइ रहिए सिलाइ मशीन सीखै लए गेलिए तऽ ओ सीखलिए तनी मनी फेर कोशिशमे छियै सीखैके सीखबै इएह सब बात होइ हइ